जोंनि समाजावथ' गामियारि सुबुंफोरा गेलेनायखौ लानानै गोबां मोजां सान्नाय दं आरोना हारिनि थाखाय दावगालांगोन समाजा जौगालांगोन नाम मोनगोन आरो जाय गामियाव जाय गामिनिफ्राय मोजांसिन गेलेनाय बै गामिया नाम मोनगोन बेबायदि होन्नानै गामियारि सुबुंफोरा सान्नाय दं आरो जाय जाय गथ' गेदेरफोरा गेलेनायजों माबायोबा गेलेनायखौ नुनानै मोजां गेलेग्राफोरखौ नुनानै ओन्दैफ्राबो सोलोंगोन होन्नानै गामियारि सुबुंफोरा हेफाजाब खालामो आरोना गेलेग्राफोरखौ गेम गेलेग्राफोरखौ आरो फुतबल गेलेनाय बिदिनो काबादि गेलेनाय बिदिनो बोरला गावनाय बिदि गेलेनायखौ जोंनि गामिनि सुबुंफोरा गेलेग्रा सुबुंफोरखौ मदद खालामो आरो गामि जोंनि गामिआ जौगा जौगानायनि जौगागोन नाम मोनगोन समाजाव नाम मोनगोन आरो जोंनि बर' हारिआ दावगालांगोन होन्नानै गासैखौबो गेलेनायखौ सापर्त होयो आरो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो जाहाथे इयुनाव मोजां जालांथों गेलेनो हाथों मोजां गेलेनानै नाम मोनथों बेबायदि होन्नानै गामिनि सुबुंफोरा सान्नाय दं आरोना गेलेग्राफोरनि सायाव ओमफ्राय बेराद थुलुंगा होयो गेलेग्राफोरखौ आरो मदद खालामो सोरबा गैयि मानसिफोरा गेलेनो हायाबा मदद खालामो आरो हेफाजाब खालामलायो बेबायदि मोजां सान्नाय दं आरो गामिनि मानसिफोरा गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै बे जाय सुबुंआ गेम गेलेग्राना बे मानसिखौ बेराद हेफाजाब होयो आरो बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरा सासे गरिब नखरनि गेलेग्राखौबो हेफाजाब होनानै थुलुंगाखां होयो आरोना सापर्त खालामनानै हेफाजाब खालामनानै